नमस्ते हँ बोलिए बोलिए साड़ी चाहिए बच्चो के लिए चाहिए कौन सा समान चाहिए साड़ी साड़ी चाहिए या फिर बच्चों का समान चाहिए जैसा आप बोलेंगी वैसा वैसा होगा आईं क्या चाहिए

वही आप बोल रहे हैं की मल्लब की साड़ी चाहिए तो वही बोल रहे हैं कि साड़ी चाहिए या फिर बच्चों का सामान चाहिए तो साड़ी भी कम दाम का भी है महंगा भी है ज़्यादा का है आपको कितने दाम का चाहिए वो बोल रहे हैं हल्की भी है महंगी भी है जय

हाँ तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसा भी तो कम दाम में मिलेगा ज़्यादा दाम में साड़ी ज़्यादा दाम में मिलेगा

ठीक है ठीक है चले आएंगे

और सब तो ठीक है आपना बताइए आपना बताइए क्या हाल चल है हाँ शादी तो अभी पड़ी नहीं है पड़ने वाली है नहीं

अभी पड़ा नहीं है शादी पड़ने वाली है ठीक है जब चाहिए तब

ठीक है

ठीक है अभी पड़ा नहीं है शादी शादी का डेट जब पड़ेगा तो में बताऊँगा बच्चों का भी ठीक है आएंगे